असां जेको पहिरियां मोबाइल फ़ोन यूज़ कंदा हुआसी ऐं हाणे जो जेको असां फ़ोन यूज़ कंदा आहियूं हुन में जामु ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे पहिरें ज़माने में असां जेको फ़ोन खणंदा हुआसीं हुन में न केमरे सुविधा हूंदी हुई न कोई विडियो कॉल जी न कोई कनैक्शन या टैलीग्राम या संदेश जी कोई बि सुविधा न हूंदी हुई तंहिं महिल असांजे घर में बि सादा ऐं सिम्पल टेलीफ़ोन हूंदा ऐं जो असां नंबर यादि रखी करे हुननि सां गॾु फ़ोन करे ॻाल्हाए असांजे माइटनि सां ॻाल्हाए सघंदा हुयासीं पर अॼुकल्ह जे फ़ोननि में असांखे ओहिड़ी तकलीफ़ नथी अचे असां सिधो अपना पंहिंजे कॉन्टैक्ट्स मां असां कंहिंजो बि फ़ोन नंबर कढी करे सामने वारे सां असां ॻाल्हाए था सघूं जंहिं करे असांजी यादि शक्ति थोरी कमज़ोरु थी वई आहे पहिरें ज़माने में ईअं न हूंदो हुयो जंहिं करे असांखे नंबर मुंहुं ज़बानी यादि रहंदा आहिनि जंहिंमें कॾहिं बि कहिड़ी बि प्रोब्लम थिए या कुझु बि थिए त असांखे मुंहुं ज़बानी नंबर यादि हूंदो हुयो त असां फटाफटि हुननि खे फ़ोन करे ऐं हुन ते असां स्टडी कराए सघंदा हुआसीं ऐं हिन स्मांत फ़ोन में कैमरा विडियो कॉल ऐं ॿियनि चङनि प्रकारनि जी लाभदाई थींदी वेंदी आहे पर पुराने ज़माने में हुन जी हेतिरी कोई लाभदाई हुजे हुई न अॼु जे ज़माने में असां किथे बि केॾी बि सिचुएशन या प्रोब्लम में फासी था वञूं त अॼु हिन जी लोकेशन जे मदद सां असां हुन जॻहि ते फटाफटि कंहिंखे बि पंहिंजे माण्हूअ खे सॾु कराए सघूं था पुराने में अहिड़ी कोई सिस्टम या सुविधा न हुई अॼुकल्ह जे फ़ोन में असांखे कहिड़े बि किथे बि फ़ोटो फ़ोटो या कुझु बि कॉल करिणो हुजे त ईज़ीली असां करे था सघूं